मैं अपने दौड़ने के लक्ष्य को ऐसे पूरा करता हूँ कि रोज़ सोने से पहले मैं सुबह छः बजे का अलाम लगाता हूँ और सुबह छः बजे उठने के बाद मैं बीस मिनट बाद घर से निकल जाता हूँ और घर से निकलने के बाद मैं दो चरणों में अपनी दौड़ पूरी करता हूँ पहले चरण में मैं दो किलोमीटर भागता हूँ और दूसरे चरण में मैं तीन किलोमीटर भागता हूँ जिससे मैं एक दिन में पाँच किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ और अगर मुझे किसी को सलाह देना पड़े तो मैं यह बताऊँगा उसको कि वह पहले दिन से ज़्यादा न दौड़ कर सिर्फ पाँच सौ मीटर दौड़े या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दौड़े बस और इसके अलावा मुझे उसेन बोल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं